तव्हांखे तव्हांजे जीवन जो छा आज़मूदो आहे विस्तार में ॿुधायो ज़िंदगी हिक अनमोल रतन आहे जेको क़ुदिरत पाण खे सुठे नमूने ज़िंदगी जीअण लाइ ॾिनी आहे पाणि पर माण्हू पंहिंजे ख़राबु आदतुनि व्यसन हालति हलति चलति जे करे पंहिंजी ज़िंदगी बर्बाद करे थो पंहिंजी सुठी ज़िंदगी जीए ऐं हिन अनमोल ज़िंदगीअ खे सुठे नमूने अॻियां ज़िंदगी कढे हुन लाइ पहिरियों सुठी पढ़ाई ज़रूरी आहे ॿियो पंहिंजे घर जो माहौलु पंहिंजे ज़िदगीअ ते तमामु घणो असरु करे थो हुन खां पोइ पाण जे पाड़े यानि की इलाइक़े में जंहिं में रहूं था हुनजो माहौल बि तमामु सुठो हुअणु ज़रूरी आहे त ज़िंदगीअ ते इहे पासा घणो सुठो कमु कन था जंहिं कॾहिं माण्हूअ खे ज़िंदगीअ में सुठी पढ़ाई नथी मिले त हू पंहिंजी ज़िंदगीअ में पंहिंजो मक़सदु हासिलु करण में नाकामयाबु रहे थो जंहिं कॾहिं माण्हूअ जी पढ़ाई सुठे नमूने थिए थी त माण्हू सुठो मुक़ामु हासिलु करे सघे थो जंहिं कॾहिं सुठी पढ़ाई कंदो त सुठी डिग्री हासिलु कंदो सुठी डिग्री हासिलु करण सां पंहिंजे मर्जीअ मुताबिक धंधे वापार उद्ययोग नौकिरियूं अहिड़े घणे सुठनि पासनि में अॻियां वधी सघे थो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी सुठे नमूने गुज़ारी सघे थो चविणी आहे त विद्या माण्हूअ जी टी अंख आहे माण्हूअ वटि केतिरो बि पैसो हुजे केतिरी बि सूंह ऐं सिहत हुजे पढ़ाई याने की इल्मु न हुजे त पैसो ऐं सूंह ऐं सिहत बि अजाई आहे माण्हूअ खे ज़िंदगीअ में कंहिं बि कमु में अॻियां अचण लाइ इल्मु तमामु ज़रूरी आहे जीअं पाण खे कारोबार करिणो आहे हुनखे हलाइण लाइ इल्मु ज़रूरी आहे कारोबार सां गॾु पैसो थियणो आहे कारोबार सुठो हलाइणो आहे तॾहिं बि पाण खे इल्म जी ज़रूरत पवंदी आहे घर समाज में सुठे नमूने उथण विहण लाइ घर समाज जे वहिंवार में इल्मु तमामु घणो ज़रूरी आहे इल्मु न हुजे त माण्हू अॻियां नथो वधिजी सघे इल्म जी ॾाढी ज़रूरियत ज़िंदगीअ में आहे तमामु घणो हिक सुठो कमु ईंदो आहे इल्म जो जय झूलेलाल